سفر کے دوران پیش آنے والی مشکلات جیسے ٹریفک جام موسم کی خرابی راستے کی لا علمی یا دیگر غیرمتوقع حالات کو کم کرنے کے لیے میں سفر کی منصوبہ بندی بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہوں سب سے پہلے میں اپنی سفر کی تاریخ اور وقت کا تعین کرتا ہوں تاکہ رش کے اوقات میں بچا جا سکے میں موسم کی پیشن گوئی چیک کرتا ہوں تاکہ اگر بارش یا خراب موسم کی امید ہو تو متبادل تاریخ یا راستہ چنا جا سکے سفر سے پہلے گول گپے گوگل میپ یا کسی دوسری نیویگیشن ایپ کے ذریعے راستے کی جانچ کرتا ہوں تاکہ مختصر اور کم رش والا راستہ منتخب کر سکوں اگر طویل سفر ہو تو راستے میں آرام کے لیے ہوٹل یا ڈھابے کی معلومات بھی حاصل کر لیتا ہوں میں اپنی گاڑی کی مکمل جانچ کرواتا ہوں جیسے کہ ٹائر بریک لائٹس اور فیول تاکہ دوران سفر کوئی تکنیکی مسئلہ نہ ہو